उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम बी एच यू के नाम से जाने जाते हैं उसमें शिक्षा का बहुत ही अच्छा प्रारूप है वहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बी एच यू का एक पार्ट है जिसमें लोगों को अब इंजीनियरिंग काफ़ी कोर्स कराया जाता है वहाँ पे डाक्टरी का कोर्स है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोर्स है सबसे ज़्यादा लोग बी एच यू अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे जी हाँ बी एच यू से बहुत से छोटे छोटे कालेज भी एटैच रहते हैं बी एच यू बनारस जिसके अंदर शिक्षा का एक अलग ही लेवल है यहाँ पे लोग बहुत ही प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करते है इतने ज़्यादा वहाँ पे मतलब ज्योतिष का हेल्थ का सोसल का हर प्रकार के कॉमर्स का आर्ट्स का हर प्रकार के वहाँ पे कोर्स हैं आप अगर बी एच यू के अंदर आएँ और देखें उसका कैम्पस कितना बड़ा है वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है तो ये चीज़ें बहुत ही आपको अच्छी लगेंगी